क्या हाल हैं क्या हाल है ठीक है कहिए कहिए क्या बात है अच्छा पूजा में ग अच्छा पूजा में घर सजाना है शादी के लिए अच्छा घर मंडप सब सजाना है अच्छा अच्छा अच्छा तो ठीक है तो औ औऔर क्या सब सजवाना है हाँ अच्छा घर घर सब भी सजवाना है ना मंडप सजवाना होगा ना ना त मंडप सब भी सजवाना है अच्छा तो मंडप सब सजना है तो टोटल आपका मतलब मंडप सबका और पूजा पाठ का तो आपका टोटल पचास हज़ार रुपया बिल बन जाएगा अच्छा तो पचास हज़ार रुपया अच्छा तो ठीक है हम आपका लिख लेते हैं फूल का हार यह सब भी चाहिए फूल का हार सब भी फूल अच्छा अच्छा तो हा हार माला और मंडप सजाना है और प्लस घर सजाना है है ना अच्छा तो ठीक है तो आपको घर हुआ हार हुआ क्या कहते हैं घर हुआ और प्लस मंडप हुआ और प्लस पूजा के लिए फूल यह सब आपको हम भिजवा देते हैं ठीक है अच्छा तो यह सब हम आपको भिजवा देते हैं और भिजवा देने के बाद आप पैसा भिजवा दीजिएगा टोटल आपका हम अपना लड़का भेज देते हैं टोटल प आपका जो बिल बनता है वह आपको हम लिख कर और आपको हम भिजवा देते हैं ठीक है और आपका जो पैसा हो गया रुकिए हम हिसाब करके बता देते हैं आपका जो हिसाब हो गया वह आपका हो गया पच्चीस हज़ार दस हज़ार पैंतीस हजार और पंद्रह हज़ार पचास हज़ार और आपका तीन हज़ार आपका आने जाने का खर्चा टोटल मतलब आपका वही हो जाता है टोटल आपका टोटल आपका हो जाता है वही पचपन छप्पन हज़ार के आस पास ठीक है हाँ हाँ तो ठीक है पचपन छप्पन हज़ार के आस पास हो जाता है तो आपका सारा कुछ हम भिजवा देते हैं ठीक है हाँ स सारा कुछ हम भिजवा देते हैं ठीक है ठीक है